साढ़ै जम्मू दी इद्धर ग्रांऽ दे बिच्च बड़ा गै ज्यादे मश्हूर ऐ रुट्टी ऐ जेह्ड़ी ओह् ऐ टोडा ते साग सरेआं दा साग अस टोडा बनाने हुन्ने एह्दा मक्कियें दा ते सरेआं दा साग बनाने हुन्ने ते में तुसेंगी हून न्हाड़ी सनाना तरीका बनाने दा जेह्ड़ा टोडा होंदा मक्कें दा ते एह्दा सुनने कन्नै गै लग्गा दा जियां असेंगी पता ऐ मक्कै दा टोडा ऐ ते एह् मक्कें दे आटे कन्नै बनदा ते अस केह् करने होन्नें घराट जन्नें होन्नें पैह्ले ते घराट दा मक्कें दे दाने लेइयै ते उ'नेंगी पैह्ले पेयाने होन्ने फ्ही पेहाइयै ओह्दा आटा जेह्ड़ा बनदा ते आइयै फ्ही ओह् आटा जेह्ड़ा ओह् गुनना हून जेह्ड़ा मक्कें दा आटा होंदा नि मक्क दा आटा ते कनकें दे आटे च बड़ा फर्क होंदा जेह्ड़ा कनक दा आटा ऐ ते ओह् जेह्ड़ा चिपके दा होंदा ते मक्क दा आटा जेह्ड़ा होंदा ते ओह् चिपके दा नि होंदा ऐ ओह् इयां सख्त गेदा होंदा ऐ ते इटयां रुक्खे गेदा ते ओह् भजदा जन्दा जियां अस फुल्के बनाने होन्नें नि कनके दे ओह् अस कि'यां बनाने होन्नें इयां चकले उप्पर बेलने कन्नै ते जेह्ड़ा मक्कें दा होंदा ते उसी बनाने ताईं ऐ ऐक्सपीरियंस चाहिदा तरीका चाहिदा क्यों क्योंकि तुस ओह्दे उप्पर नि बनाई सकने चकले उप्पर एह् हत्थें कन्नै बनाना पौंदा एह् एह्दे ताहीं इक डूंह्गे च पानी रक्खना पौंदा अग्गै ते हत्थें गी पानी लांदे जाओ ते बल्लै बल्लै उसी गोल गोल करदे जाओ हत्थें च ते ओह् इयां इयां बड्डा होंदा जंदा ओह्दे कन्नै इक पानी कन्नै केह् होंदा भजदा नि ऐ ते ओह् बी पूरा बनी जंदा ते बस फ्ही सेकना उ'आं गै जियां कि फुल्के सेकदे फ्ही ओह्दे बाद में तुसेंगी सनां साग सरेआं दा साग जेह्ड़ा ते एह् ग्रीन पत्तियां होंदिया हरी पत्तियां ते सैल्ली पत्तियां जिसी आखने होन्ने ते ओह् केह् होंदा अस एह् साग इक जड़ी बूटी गै होंदी ऐ साग इयां दिक्खेआ जाए ते एह् प्हाड़ें च पाया जन्दा सरेआं दा साग फ्ही एह् केह् करने अस पत्ते चुनने होन्ने बाड़ियें जाइयै पत्ते चुनियै ते उसी साफ सूफ करने होन्नें साफ सूफ करियै फ्ही उसी बरीक बरीक चीरना पानी कन्नै धोने फ्ही उसी तड़का लाना तड़का च तड़का कि'यां लाना तेल पाना कड़ाइयै च उयी भखने छुड़ना फ्ही ओह्दे च हल्दी लून मर्च बसार सुट्टना ते तुस एह्दे च जेह्ड़ा ऐ साप्ती मरच बी लाल सुट्टी सकने ओह्दा तड़का तुस लाई सकने ओह्दे कन्नै सुआद बड़ा आंदा ते उस साग दा तुसेंगी बड़ा गै मजा आना टोडे कन्नै कन्नै होऐ अम्बे दा चार आ हा हा नंद बज्जी गेआ निग्गर स्हाबै दी एह्दे अलावा बी होर बडियां डिशां न साढ़ै इत्थै इक शाही डिश ऐ राजमां ओह् बी बड़ी मश्हूर ऐ इत्थै राजघराने दी डिश आखेआ जन्दा जम्मू च जेह्ड़ा बी कोई आंदा तां राजमां अस जरूर खलाने होन्नें बाकी पनीर पनूर कलाड़ी कालुड़िया तुसें कदें सुनियां दियां नि होनियां कलाड़ियां बी होंदियां इत्थै जम्मू दे बाह्र हैन गै नेईं कुसै सेही कलाड़ियां होर गल्ल करो